ہندوستانی تعلیمی نظام کے بارے میں اگر کہا جائے تو یہ ایک نہایت ہی قدیم تعلیمی نظام ہے جس میں کئی دانشور حکمران طبیب اور انجینئرس کو پیدا کیا ہے یعنی کئی جینیس مائنڈس کو پیدا کیا ہے جس سے ہندوستان کو ہمیشہ فخر ہوا ہے لیکن ہمارا نظام تعلیم نہایت ہی قدیم سسٹم ہے جو آج بھی اسی طریقے پر چل رہا ہے یعنی ہمارے یہاں ٹیکنالوجی میں آج بھی بہت کمی ہے جدید ٹیکنالوجی سے ہم آج کافی محروم ہیں دوسرے ممالک کے مقابلے اسی لیے ترقی اوو توسیع میں ہمارا نظام تعلیم شاید ہمیشہ پیچھے رہا ہے جن کو حل کرنا نہایت ضروری ہے ان کو حل کر کے ہی ہم ہمارے طالب علم اور بچے کامیابی کی سیڑھی کو چڑھ سکتے ہیں موجودہ دور میں ایسے بہت سے اہم چیلینجز ہیں جن کا سامنا ہندوستانی تعلیم نظام اور طالب علم کر رہے ہیں یہاں نمبر پر زیادہ زور دیا جاتا ہے نہ کہ بچوں کی صلاحیتوں پر عملی علم پر کم زور دیا جاتا ہے اور نمبر بھی کم دیے جاتے ہیں جس سے بچے علم ہونے کے بعد بھی اس کے صحیح استعمال سے محروم رہتے ہیں ساتھ ہی ہمارے نظام تعلیم میں کھیل اور آرٹس پر بھی کم توجہ دی جاتی ہے جس سے بچوں کے اندر صحیح مشغولیات پیدا نہیں ہوتیں اور وہ خالی وقت کو بیکار کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں اور برباد کر دیتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہیں جن پہلوؤں پر اگر کام کیا جائے تو ہندوستان کا تعلیمی نظام پروان چڑھ سکتا ہے اور ہم کبھی بھی پیچھے نہیں رہیں گے اور پوری دنیا میں ہمارے طالب علموں کا نام پیدا ہوگا ہر طریقے سے